ना गुरनाय सोमोन्दोआथ' जोंहा ना गुरनानै जानायाबो जोङो माने दंग' फिसा फिसौआव ना गुरनानै जायो बिदिनो नाया बुरजा मोनबा फाननांगौबो जायो आरो जों बेफोरजोंनो बिदिनो ओंख्रिफ्राबो समाव ना गुरनानै लायबा ओंख्रिफ्राबो एरो जाहैबाय आरो बिदिनो जोंथ' गोजानफ्राव लायनो रोङा जेन'बा खाथियावनो बिदिनो गामिनि बिमा दै बा दंग' दंलाफ्राव गुरना जायो आरो आरो बिदिनो मा होननांगौथाय न'खरफोरखौ बिजोंनो जोङो माबायाव खाङो जेन'बा ना गुरनाय साम' खांख्राय लायनाय बेबादि आरोखि जोंथ' बारा माबानो रोङा नालाय न'खर बुरिबोबायबो फिसा फिसौ खांना बेफोरजोंनो जाबोबाय लोंबोबाय समाव ना गुरनानै लायबाय समाव बिदिनो मा होनो बिदिनो माने गोजानावथ' जोङो गुरनानै लायनो रोङा नालाय सागर एरिफ्रावथ' ना गिदिर बेफोरखौ लायनो रोङा माने फिसा फिसौ नाखौनो जोङो गुरनानै जायो आरो माने मा जोंनि जोंनि एरियायावथ' ना फोरखौनो दाना मोनला फख्रिफ्राबो गैया गुरलाला बायनानै जायो नाथुर ना फिसा बिदिनो नास्राय बिदिनो जेबो गैया खस्थ' मस्थ' जेरैबो जारला जोंहा खाथियाव दुगैनो लोबनोनो दैफ्रानो खाथिद्रायावबो गैया नालाय जेन'बा एसे जानगाराव एक कल'मिटार बेफ्राव गुरनानै जायो आरोखि जों न'खरफोरखौ बेफोरजोंनो जोङो ओंख्रि गोयिखौ ओंख्रि बरननो हानाय जायो नाफोर लायबा बेबायदि आरोखि